हेलो नहीं नहीं मै मै मैं मैं कपिल बात कर रहा हूँ पूजा बेजिटेबल सॉप से ओके ओके हाँ हाँ बोलिए ना फिर

हाँ हाँ जी जी अच्छा अच्छा तो मुझे बता दीजिए आप कौन कौन सी सब्ज़ी चाहिए और कब कब चाहिए तो मैं उसे हिसाब से मंगा दूंगा अच्छा अच्छा मिक्स वेज में मैं आपको बता देता हूँ उसमें लगता है गोभी बैंगन ओर गोभी बैंगन मटर भिंडी बरबटी जी जी ये सभी सब्ज़ियाँ मैं पहुँचा दूंगा शिमला मिर्च गाजर हाँ हाँ

ओके ओके ओके ओके

आलू बीस रुपय बीस अगर आप बोरा लेंगे तो बीस रुपए किलो और ऐसे पच्चीस रुपय किलो है जी ओके ओके तो पंद्रह किलो के हिसाब से बाईस रुपय किलो मिल जाएगा ये जी जी ओके ओके और फिर आप मुझे डेट बता दीजिए जी हाँ हाँ डिस्काउंट मिल जाएगा आप बिल्कुल मैं दस परसेंट आपको डिस्काउंट दे दूंगा पूरी सब्ज़ियों पे जो आलू रहा आपका आलू हो गया दो सौ बीस का दो सौ बीस का दस किलो और हाँ दो सौ दो सौ बीस हाँ आपका तीन सौ रुपए का आलू हो गया तीन सौ रुपए मैं इसके लगा लेता हूँ ओर आपके जो बाकी सब्ज़ी है वो हो गई आपकी तीन सौ बीस रुपए की जी हाँ हाँ तो मैं